हैलो हैलो सर वाज़ निं आवा दी हैलो हैलो बस बस आई हून नमस्ते सर मैडम आं बस ठीक तुस सनाओ

आं मैडम में डालेआ हा जरूर डालेआ हा रोज़ सूबह बडलै पा दा होना पादी ओह्दे च पानी होनी अं ठीक ऐ ठीक ऐ में आंदे हे में आंदे हे किश लाए जगह जगह ते किश रेही गेदे न लानै गी उनेंगी बी लाई ओड़गी आं ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जरूर में किश लाए दे में किश थुआढ़े घर लाए दे किश अपने लाए दे में सूबह शामीं रोज़ पानी दिन्नी उनेंगी मैडम मगर हून थोह्ड़ियां गरमियां चला दियां ना आं मैडम में रोज़ में मतलब दिन्नी पानी मगर पवा दी ना धूप्प बगैरा बड़ी जादै तां उत्त करी थोह्ड़ा होए दा ठीक ऐ ठीक ऐ में किश लैते न होर बी लेई आह्गी ते लाई ओड़गी उनेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी ठीक ऐ